पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिस एकैस जनवरी उन्नैस सए पैंतालिस दू अक्टूबर दू हजार पच्चीस चारि सितम्बर दू हजार पाँच आओर छओ मार्च उन्नैस सए पचपन